ٹیکنالوجی نے اس دور میں بہت ہی بڑا ادا کیا ہے اور ٹیکنالوجی ہی وہ چیز ہے جس نے ایک بہت ہی جلدی اور بہت ہی زیادہ ترقی کی ہے ٹیکنالوجی آج سے تقریباً دس پندرہ سال پہلے اس کی اتنی زیادہ چلن نہیں تھی انسان موبائل کمپیوٹرس لیپ ٹاپ سے اتنا زیادہ واقف نہیں تھا اور اسے زیادہ استعمال بھی نہیں کرتا تھا لیکن اس دور میں بغیر موبائل کے انسان ایک ادھوری سی زندگی محسوس کرتا ہے اور ہر ایک کے پاس موبائل فون ہوتا ہے اسے وہ استعمال کرتا ہے اپنے کام میں لیتا ہے

ٹیکنالوجی سے بہت سارے فائدے بھی ہیں ابھی اس دور میں اسٹوڈنٹس یعنی طالب علم اپنے تعلیم کو اس موبائل فون کمپیوٹر لیپ ٹاپس کے ذریعے سے جاری رکھتا ہے اور اس سے بہت سارے فوائد حاصل کرتا ہے اپنی تعلیمی معیار کو بڑھاتا ہے اپنے فکر کو اپنے سوچنے کے طریقے کو موبائل فون کے ذریعے سے اسے ترقی ملتی ہے اور اس کے ذریعے سے اسے تعلیم حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے اسی طرح بزنس کے میدان میں انسان موبائل فون کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے ذریعے سے اپنے مال حاصل کرتا ہے اس سے کام کر کے اپنے زندگی کے اسباب کو حاصل کرتا ہے تو اسی لیے ٹیکنالوجی ایک بہت ہی کم وقت میں بہت ہی زیادہ ترقی کرنے والا ایک ایک مشین اور ایک اعلیٰ ہے جس سے ہر ایک انسان آج جڑا ہوا ہے کسی نہ کسی طرح سے وہ ٹیکنالوجی سے کوئی بھی بچہ سے بوڑھے تک لے کر کوئی بھی ٹیکنالوجی سے الگ نہیں ہو سکتا